आं फरायनाय मेलेमारि महरै फेर फाथिनाय गांसे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय पुर एण्ड देद बे बिजाबा जाहैदों पुर एण्ड देद बियो आंनि थाखाय ओरैबादि जेंना गोनांमोन कि आं पुर एण्ड देद बिजाबखौ फरायनायनि उनाव ओ माखासे रिच एण्ड माहाजोन आरो गोरिबनि फारागथिफोरखौ आं मोजाङै मिथिनो हादोंमोन आरो गुबै माहाजोन आरो गुबै गरिबा सोर बेफोरनि फारागथिफोरखौ आं मोजाङै मिथिनो हादोंमोन आरो बेफोरखौ लानानै आङो लोगोफोर आरो बिमानि नख'राव बिमा बिफाजों सावरायोमोन कि मोनसे सासे मानसिया माहाजोन जानो थाखाय बै माहाजोना मा आरो गोरिबा मा कि सिमपोल आरो ओ सासे सिम्प्लिसिति थानानै सिमपल लिभिं एण्ड हाइ थिंकिं बेनो जाहैबाय माने बिनि मोनसे सिमप्लिसिति आरो हाइ लिभिं लागजारियास लाइभ लिभिं बात सिमपल थिंकिं इस नट